मेरा नां सुरेश सिंह ऐ में इक मोंगरी दा रौह्ने आह्ला नागरिक आं मेरे माता पिता दी गल्ल कीती जा तां मेरे डैडी मेरे भापा खेती बाड़ी दा कम्म करदे न ओह् इक किसान हैन न और मेरी मम्मी जेह्ड़ियां न ओह् इक मतलब हाउस वाइफ हैन घरै दा कम्म करदियां न ओह् कन्नै कन्नै गै अस खेती बाड़ी करने आं उसदे च साढ़ा थोह्ड़ा जेहा फायदा बी होंदा ऐ जि'यां मतलब साढ़ा ग्रांऽ दी गल्ल कीती जाए तां बड़ा अच्छा ग्रांऽ ऐ मेरे भापा जेह्के तां ओह् ओह् इक कुकमैन बी हैन स्कूल रुट्टी बनांदे न और अस घरै दी जी पूरी फैमली दी गल्ल कीती जा ते अस चार बंदे न और चार बंदें च मेरा इक भ्राऽ ऐ मम्मी डैडी न ते अग्गें अस दो दो भ्राऽ आं अस ते साढ़े मम्मी डैडी न ते बाकी इक दादी बी हैन ते और दो चाचे ते तिन्न बूजियां न ते बाकी सारे ग्रांऽ बी अच्छा अच्छा ग्रांऽ ऐ प्हाड़ी एरिया ऐ साढ़ा अस डोगरी बोलने आह्ले बंदे आं जां किश बी है बाकी सारा ठीक ऐ